आइ काल्हि पढ़ाइके लेल बाल बच्चासभ ऑनलाइन पढ़य लए चाहैए से सुविधा नहि यए हमरा सभके लेल बच्चा सभकेँ बहुत दिक्कत होइए होइए घर बैसल बच्चासभ चाहैए जे ऑनलाइन पढ़ाइ करी लेकिन सेसभ पढ़ाइ नहि होइए अररिया जिलामे हमसभ रहै छी लेकिन हमरा सभकेँ कोनो अथी नहि यए सरकारोके तरफसँ देखभाल कि नीक बेजाए नहि अछि लेकिन की करब जेना तेना अपन गुजर बसर बाल बच्चाके साथ करै छी नीकेसँ रहै छी कोनो दिक्कत नहि बाहरसँ कमाए कऽ आबैए घरमे हमरा सभ बैसि कऽ खाइ छी हमसभ तऽ कोनो बोनिहार नहि छी बोनि दुख करय लए नहि जाइ छी हमसभ जेना तेना अपन देह भर देह आङ्गनमे रहै छी बैसि कऽ खाइ छी सुविधाके लेल हमसभ चाहै छी जे बाल बच्चा सभकेँ कोना पढ़ाइ लिखाइ हुए सेसभ नहि होइए लेकिन की करब जेना तेना अपन गुजर बसर करै छी बहुत बढ़िआँसे रहै छी तऽ ठीक छै तऽ सभ बेहतरीन यए जाइ छियह रोकि दै छी लाउ नहि रोकलियै एतयसँ एतय